आं दाखालि मोनसे खर'आव फुनग्रा थाव बायदों बे थावखौ जेब्ला आं खुलिदों अब्ला बे थावआ जोबोद गाज्रि मोनामनाय दं बे थावखौ आं फुननो हाया बे थावखौ फुननानै गुबुनफोरनि खाथियाव थायोबा गुबुनफ्रा मोनामनाय मोनो दा बिनि थाखायनो आं बे थावखौ गारनानै गोदान ब्रेन्दनि थाव बायनो सानदों बे थावखौ बायनानै आंहा जोबोद खहा जादों मानो होनोबा बे थावआ एसे दाम गोसामोन बेनो आंनि नेगेतिब साननाया